جی ہاں میں نے ایک بار ایک آٹ نمائش کا دورہ کیا تھا وہ تجربہ میرے لیے بہت دلچسپ اور سیکھنے والا تھا مختلف فنکاروں کے کام دیکھ کر مجھے نئی تکنیکی

خیالات ملے جنہوں نے میری اپنی آرٹ ورک میں بہتری پیدا

چاہ ہر فنکار کا انداز مختلف تھا لیکن سب میں ایک خاص جذبہ نظر آتا تھا اگر کبھی دوبارہ موقع ملا تو میں ضرور کسی اچھی نمائش یا ایک سپو میں جانا چاہوں گا تاکہ اپنے فن کو مزید نکھار سکوں